جی چاند چاند ڈرایور سے بات ہو رہی ہے کیا جی مجھے سہرسہ جانا ہے گھومنے کے لیے کل صبح آٹھ بجے جی ہم لوگ پلان بنا چکے ہیں کہ آٹھ بجے جائیں گے شام تک واپس آ جائیں گے آپ اپنا کرایہ بتائیے سر جی سر اتنا نہیں ہزار لے لیجیے گا صبح جانا ہے پھر شام میں واپس آنا ہے جی سہرسہ جانا ہے بس پانچ لوگ تو ہیں جی جانا ہے پھر واپس آ جانا ہے صبح تک جی جی پانچ ہی لوگ ہیں جی نہیں سر اتنا نہیں لیجیے بارہ سو نہیں ہزار روپئے لیجیے ہزار جی جانا ہے صبح جانا ہے آٹھ بجے شام تک لوٹ آنا ہے جی سر جی جی پانچ لوگ ہیں ٹھیک ہے کل جائیے گا جی سر ٹھیک ہے سات بجے آ جائیے گا